जय झूलेलाल जय झूलेलाल मुंहिंजी आवाज़ अचेव थी हा दादा मूंखे इस्पताल वञणो आहे हितां खां साइन हॉस्पिटल ताईं घणो भाड़ो लॻंदो घणो सौ हेॾो सौ रुपया ठीकु आहे माने तवहां अञा ॿ सिटूं ॿियूं बि खणंदा अच्छा मीटर सां घणो भाड़ो ईंदो आहे अड़े ऐं सिटूं मिली वेंदव जल्दी अच्छा माना माना सीट मिलंदव त तवां सीट खणंदा न त तव्हां मूंखे रखी हलंदा पोइ अच्छा पर दादा मूंखे न हुतां ई वरी वापसि बि निकिरणो आहे माना मूंखे उते पंज ॾह मिंट ई कमु आहे वरी मूंखे हुतां पोइ पंहिंजे ऑफ़िस वञणो आहे दादर पोइ अञा हुनजो घणो भाड़ो लॻंदो तव्हां मूंखे वठी हलंदा पोइ पोइ मूंखे सिआन हॉस्पिटल खां दादर ताईं टोटल घणो वठंदा हितां चेम्बूर खां सायन हॉस्पिटल उते ॾह मिंट बीहणो आहे वरी सिआन हॉस्पिटल खां दादर अच्छा अढाई सौ में तव्हां मूंखे इस्पताल बि वठी हलंदा तव्हां वेटिंग बि कंदा ऐं तव्हां मूंखे दादर बि छॾींदा अच्छा घटि नथो थी सघे थोरो घटि कयो न तव्हांखे सिटूं मिलंदियूं त थोरो घटि कजो न अढाई सौ त ॾाढा घणा आहिनि अच्छा पहिला मूंखे ॿुधायो घणो टाइम लॻंदो पहुचण में दादर ताईं माना ॾह मिंट मुंहिंजा पकिड़े करे हाणे जो समय थियो आहे पोणा चारि थिया आहिनि हाणे असां केॾीं महिल वञी पहुचंदासि सिआन इस्पताल ताईं माना मां समुझा की मां साढे पंजे वञी दादर पहुचंदमि सिआन हॉस्पिटल थी करे

अढाई सौ रुपया जाम घणा आहिनि मुंहिंजो हेॾो टाइम बि थो वञे पोइ मां ठीकु आहे भाऊ मां तव्हांखे वरी फ़ोन कयां थी पेई थोरो सोचे करे हा पंजे मिंटे में थी फ़ोन कयाव पंज मिंट में कयाव बसि थैंक्यू